बहुत ऐसा देखा गया है और जाई गए हैं बहुत ऐसा मिला है जगह जब की मेरी भाषा कुछ और है वहाँ की भाषा कुछ और है जाते हैं तो यह सोचता है की यह दूसरी ज़िले का आदमी है मेरे ज़िले का आया है हैं ने तो इस ले करके कहीं जैसे की बेस दस रूपया का पानी का बोतल है तो बस रूपया माँगता है खाना है साठ रुपये पलेट पचास रुपये प्लेट तो सौ रुपये प्लेट मांगेगा आऊर खाइए तो कभी दाल दिया तो सब्ज़ी नहीं सब्ज़ी दिया तो दाल नहीं अगर बोलने पर वह लोग झंझट करना शुरू कर देता है सोचता है यह तो कुछ कर नहीं पाएगा काहेकी जे ए तो मेरे ज़िले का है नहीं बाहरी है इसके साथ कुछ भी कर लेंगे तो यह कुछ कर नहीं पाएगा एही सब होता है दूसरे ज़िले में जाने के बाद अपना ज़िला का भाषा समझ जाता ही लोकल है और दूसरे ज़िला जाइए तो दूसरा भाषा है तो योंहाँ का बाहरी समझ लेता है बहुत इस सब ढंग का कठिनाई होता है दूसरे जगह दूसरे भाषा दूसरे ज़िले में जाने के बाद और एनी थोड़ा दूर यहाँ से मोकांयाँ गए थे एक बार बाबा चुहर का जो है अखाड़ा है एही चैत पूर्णिमा में मेला लगता है हम गए थे दो चार आदमी थे हम रात में ईस्टेशन पर रुके कहे जो की सवेरे होगा तो हम जाएंगे बाबा चुहर का मेला के घूमने के लिए वहाँ रात में बस वाला एकठो मिरको जे को साथ बहुत ज़बरदस्ती करना शुरू किया चलो मेरे साथ बैठो गाड़ी पर नहीं जाओगे तो मारेंगे ए करेंगे वह करेंगे उसके बाद जो है दस बीस आदमी और आया जो की मेरा देखने वाला था तो उ जब मेला को अथि देखा तब वह जा करके चुप बैठा नहीं तो मेरेको ज़बरदस्ती वहाँ से बैठा करके ले आता ऐसा भी देखा गया है बहुत ऐसे बार हम एक बार अररिया कोर्ट भी गए थे वहाँ भी देखे वहाँ का भाषा कुछ और है हम कहे दो रुपये के जो है हमको पानी दो दो रूपीया का उ बोतल था तो वह जो है न कहने पाँच रूपया लगेगा नाई देने पर जो है और हम बोल रहे हैं रूपया ओ कह रहा है टाका अई सब अंतर है वह हम कह रहें रूपया को दो त उ कहता है टाका दो टाका आहि सब फेरा था भाषा का वही समझ लिया जो बाहरी है वहाँ पर भी हमको ठग लिया और बोल रहा है उ टाका हम बोल रहे हैं रूपया यही सब भाषा की दिक्कत होती है और बाहरी ज़िले जाने में यही सब कठिनाई होती है हर व्यक्ति के साथ होता है मेरा साथ तो जो हुआ सो हम देखबे कीये और जान भी गए और और आदमी के साथ भी होता होगा ऐसा ऐसा नहीं न है जो मेरे साथ हुआ और अगले के साथ नहीं हुआ होगा यही सब होते रहता है अपना ज़िला में हैं तो हर जगह का भाषा एक है समझ जाता है इन लोग का कहीं कहीं कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होता है और दूसरे ज़िले में ए सब होता है सारे चीज़ को हमें दे एक दो जगह गए हैं और कहीं ज़्यादा दूर नहीं गए हैं जहाँ हम गए वहाँ की बात कह दिए हैं बस